हमरा लोकनि मिथिलाञ्चलके लोक छी एहिठाम हिन्दू धर्मके सभ अनुयायी छथि जे अपन धर्मके प्रतिनिष्ठा रखै छथि आ ओहि ओहिसँ ओकर विकासके लेल प्रयत्नशील रहै छथि